अ हेल्ल' आच्चा चा थासारिआथ' दा मोजांआनो दा एसेबां गाज्रि नङा बेरायनो हागोन औ हागोन एरैनो गार्दफोर एसे लाफानांगोन गार्दफोर लानानै इसे बेरायबायनो हागोन आरो गारि गंसेयाव एरैनो गारि बे फिसा फिसाखौ लानोबा ओरैनो सयजन हमनानै लादो आरो इसे गिदिर दङ बेयावबो थांजायो बेवहाय आथजन दसजन बिदि थाङो आरो बे गारि फिसाखौ लाङोब्ला इसे बारा गोग्लैगोन साफायाव जेनेबा फास्स' गाहाम औ फास्स' फास्स' जानाय नङा सासेयाव ओरैनो सारिस' साराय सारिस' बिदि जागोन आरो बे साराय सारिस'बा बिदिनो सारि घन्टासो बिदिनो गिदिंनो मोनगोन आरो नोंसोर आरो फोलावदेरनो गोसोब्ला गिनांगौथ' गैया ओरैनो दा सान्दि बे नोंसोर गोजाब्ला इसे गिनांगौ जागोन आरो ना ओमफ्राय गार्दफोर लाफानांगौ औ सासे थांफागोन गार्द नोंसोर फैनानै माबा खालामफैब्लानो जाबाय गैया गैया फैजागोन एरैनो बेसेबांसिम फैगोन ओरैनो साबैसेसिम फैगोन ए नोंसोर मोजां बेरायनोब्ला गारि गंनैसो लानांखागोन बार'जनब्ला

मोनजाजोबो औ मोनजाजोबो दङ दङ रेस्तुरेन्ट मा मा दङ आरामसे बेरायनो हायो दे माब्लासिमाव खय थारिखसिमाव फैगोन ओरैनो मा मासाव ए नभेम्बरावनो औ दे औ औ फैनानै सफैयोब्ला माबाब्लानो जाबाय कनटेक्ट खालामब्लानो जाबाय औ मोनगोन मोनगोन

औ औ औ दे दे औ दे दे